ہندوستان میں بہت سارے مذہب کے لوگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی وغیرہ مسلم جیسے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نماز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان کے مہینہ رمضان کے مہینہ میں رمضان کے مہینہ میں نمازیوں سے بھر جاتی ہے ایک دم خو حالی بڑھ جاتی ہے ترابی ترابی پڑھائی جاتی ہے فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے افطاری کرتے ہیں سحری کھاتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہندو میں بھی ویسے ہی ہندو کے ہندو ماننے والے مذہب جو اپنے پوجا پاٹھ کرتے ہیں بہت ساری ان کی پوجا ہوتی ہے ہر ایک چیز پر ہر ایک چیز پوجا کرتے ہیں ہر ایک وہ پرو مناتے ہیں بہت سارے ان کے پرو آتے ہیں اور ویسے ہی ہر ایک دھرم کے لوگ جو اپنے اپنے دھرم کے حساب سے ہر ایک چیز اپنی عید مناتے ہیں ہر ایک چیز کرتے ہیں ویسے ہی ہر ایک دھرم کے لوگ